बाइकार जानानै मोगा मोगियाथ' बहुद जादों जेंनाबो फैदों सानसे थांदोमोन मा होनो मोनसे जायगायाव थांदोमोन सानसे थांनायाव आरो लोगोजों आंजों थांदोंमोन बिदिनो हाजोआव सालायनाय जाबाय हाजोआव सालायना बेयाव तारनिंआवहाय ओरैबायदि मा होनो स्लिप जाबाय स्लिप जानानै गोग्लैबाय गोग्लैनानै आरो बेयाव मानसि गैया मा गैया नेतवर्क मोना बहुदखिनि माने जेंनायाव गोग्लैदोंमोन आरोना ओमफ्राय खाफाल मोजां जोंनि उनाव आरो गुबुन मानसि फैगासिनो दंमोन आधा खन्टासोनि उनावहाय बेनिफ्राय बिसोर एसे हेल्प खालामबाय हेल्प खालामनायाव लांबाय लांनानै नायबाय बारा बिदि माबायासै बांद्राय माने हस्पिटालाव लांनो गोनां जायासै बाइकखौ थिखांनो हायाखैमोन जोङो सानैजों इसेबाबो जखम जादोंमोन नालाय बे उनाव माखासे फैनाय गुबुन मानसिफ्रा सहाय खालामबाय आरो हेल्प खालामबाय ओमफ्राय बिदिनो माब्लाबा थ्रेफिगफोराव थादों लासैनो स्ल' सालायदों बोथोर गाज्रिफ्राव माब्लाबा थाद'नो नांदों अबावबा रेस्ट लादों आरो गाज्रि लामा हाब्रु गाज्रि लामाफ्राव माब्लाबा बाइकफोरखौ नारनोबो गोनां जादों नारै नारै थांनो गोनां जादों गुसेब लामाफोराव मा होनो लासै लासै स्ल' सालायनो गोनां जादों गुसेब लामाफोराव स्ल' सालायो आङो

हा जस्रोदनाय मा जस्रोदनाय बेफोरखौ एसे नायनानै सालायदों माने गावनि सेफतिनि थाखाय बहुदखिनि नायनानै सालायनो गोनां जायो गावनि सेफतिनि थाखाय बिदिनोसै आरो